شادی کے موقع پر دلہن کو دی جانے والی تحفوں کی روایات مختلف ثقافتوں اور معاشرتی طبقوں کے مطابق مختلف ہوتی ہیں لیکن کچھ روایات مشترک طور پر پائی جاتی ہیں تحفے شادی کے موقع پر دلہن کو مختلف قسم کے تحفے دیے جاتے ہیں یہ تحفے عموماً سونے چاندی کپڑوں قیمتی جواہرات یا برانڈیڈ اشیاء کی شکل میں ہوتے ہیں دلہن کو زیور چمچماتے کپڑے خصوصاً ساڑی یا دیگر روایتی لباس گھریلو سامان موبائل فون یا الیکٹرانک ڈیوائس بھی تحفے میں دیے جاتے ہیں بعض اوقات دلہن کے لیے سجاوٹ کے سامان جیسے ہینڈ بیگ پرفیوم اور کاسمیٹکس بھی دیے جاتے ہیں جہیز اتر پردیش میں جیسے دوسرے علاقوں میں بھی شادی کے موقع پر جہیز دینے کی روایت بہت پرانی ہے تاہم اس کی نوعیت اور مقدار مختلف سماجی اور اقتصادی طبقوں میں مختلف ہو سکتی ہیں بعض علاقوں میں جہیز میں گھریلو سامان جیسے فرنیچر پرانے ملبوسات چمچماتے برتن اور کچن اپلائز اپلائنسز دبے جاتے دیے جاتے ہیں جبکہ بعض علاقوں میں پیسہ یا قیمتی زیور کو بھی جہیز کا حصہ بنایا جاتا ہے بعض مواقع پر شادی کے بعد دلہن کو گھر کے لیے ضروری چیزیں جیسے فرج ٹوسٹر یا مائکروویو وغیرہ بھی ملتی ہے جہیز کی روایت وقت کے ساتھ ایک متنازعہ موضوع بن گئی ہے کیوںکہ کئی علاقوں میں اس کے بدلے میں خاندانوں پر مالی دباؤ آنا شروع ہو گیا تھا حکومت نے اس سلسلے میں قوانین نافذ کیے ہیں تاکہ جہیز کے نظام کو روکا جا سکے لیکن پھر بھی یہ ایک پیچیدہ اور حساس موضوع ہے جو معاشرتی سطح پر جاری ہے لہذا شادیوں میں تحفے دینے اور جہیز کے نظام کا تعلق کسی حد تک روایات معاشرتی دباؤ اور اقتصادی حیثیت سے ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آئی ہیں